मेरा स्कूल के दिनों में मुझे इतिहास पढ़ना बहुत पसंद था इतिहास में जो भी मतलब पुरानी हिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ना जानना मुझे शुरू से ही उसका शौक रहा है जो भी पुराने अपने राजा हुये इनके बारे में जो भी इतिहास रहा है अपना जो भी क्रांतिकारी हुए हैं वीर हुए हैं जितने भी किले हैं जो भी हुए हैं इन सबके बारे में मुझे पढ़ना पहले जितना पसंद था उतना आज भी पसंद है जैसे देश के भी अपने देश के भी ले लो तो आजादी में काफ़ी लोगों का योगदान रहा है झाँसी की रानी है भगत सिंह है इन सब के बारे में भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था वो स्कूल के दिनों में और बात करें कठिन विषय की तो मुझे गणित पढ़ना बहुत ही कठीन लगता था मेरी बहुत सारी कोशिशें करने के बाद में भी मुझे गणित बहुत मुश्किल से समझ में आती थी उसके लिए मैंने अलग से ट्यूशन भी ले रखी थी फिर भी मुझे गणित मुश्किल से समझ में आती थी जहाँ तक टेंथ की बात करें तो टेंथ में मेरी इतनी पढ़ाई के बाद भी मेरे है ना सप्प्लिमेंटरी आ गयी थी उसके बाद मैंने टेंथ वापस की थी इतना मुझे गणित पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था और मन ही नहीं था तो ये मेरे स्कूल का एक सुखद अनुभव है